یوگا ایک طریقے سے ایک طریقے کی ورزش ہے ایک جسمانی ورزش ہے جس سے آدمی کر کے اس ورزش کو کر کے آدمی فٹ رہتا ہے تندرست رہتا ہے چست رہتے ہیں اس کے بدن میں پھرتی رہتی ہے اور وہ سست نہیں ہوتا ہے اس کے کچھ مختص جو ہے ڈے بھی منائے جاتے ہیں لیکن یہ یوگا کرنے سے مختلف عمروں اور صلاحیتوں کے لوگ اپنے آپ کو ان میں اپنے اندر ایک پھرتی اور ایک توانائی پیدا کرتے ہیں اور ایک توانائی محسوس کرتے ہیں